हलो मां घर में करोना में घर में वेही करे ॿारनि खे अलॻि अलॻि डिशूं ठाहे ॾींदी हुयसि जीअं त पापड़ वेफर्स मैगी वग़ैरह इहे सभु ठाहे ॾींदी हुई मानि ऐं मूं पढ़ाई ते ध्यानु ॾींदी हुई मानि ऐं घर में वेही करे जीहं उहो बोर न थियनि हुननि खे अलॻि अलॻ टाइप जा रोटी रोटी चांवर जीअं त बिरयानी वग़ैरह ठाहे करे खाराईंदी हुयसि ऐं ॿियूं बि केतिरियूं शयूं जेके मां ॿारनि खे ठाहे करे खाराईंदी रहंदी हुयसि ऐं वेफर्स वग़ैरह या फरसाना वग़ैरह सभु घर में ई ठाहे करे खाराईंदी हुई मानि हिन करे मुंहिंजा ॿार जाम टाइम टेबल वाइस ख़ुशि थियणु लॻा ऐं सुठा सुठा ताम खाई करे ख़ुशि थींदा हुआ